योग अभ्यास करणु वक़्तु असांजो ध्यानु उन अभ्यास ते ई हुजणु ज़रूरी आहे असांजो ध्यानु हेॾे होॾे न भटिके ऐं असांजी मानसिक चेतना बि संतुलन में चङो फर्क़ु ईंदो आहे अगरि असां ध्यान लॻाए करे योगासन कंदा आहियूं त उन जा अलॻि ई फ़ाइदा आहिनि ऐं मुंहिंजो तो ख़ासि अनुभव आहे की जॾहिं बि मां योगासन कंदी आहियां ऐं मां ध्यानु हुते लॻायो आहे त मूंखे चङो फ़ाइदो पयो आहे मूंखे पंहिंजे मन में बि संतुलित थियो आहे मूंखे मन में बि शांती मिली आहे ऐं मूंखे मुंहिंजे शरीर में बि मतिलबु स्वस्थ थियो आहे ऐं मूंखे ईअं भई हिकु फुर्ती आई आहे इन करे मुंहिंजो त अनुभव इहो ई थो चए कि ध्यानु लॻाए करे अगरि असां योग कयूं था योग जो अभ्यास कयूं था त असांखे चङो फ़ाइदो आहे उन में उन में असांखे हिक अंदर जी शक्ती जी ख़बर पए थी की असां छा कयो छा न कयो ऐं उन जो हिकु अलॻि ई फ़ाइदो आहे असांजो सरीर बि स्वस्थ रहे थो चुस्त फुर्त तंदुरुस्त रहे थो ऐं मन जी शांती ऐं मन में बि जेकी सुख शांती आहे न उहा बि ध्यान सां चङी वधी थी वञे ऐं योग जो अलॻि ई फ़ाइदो थो मिले क्योंकी अगरि ध्यानु ई न हूंदो छो त अगर उन जॻह ते ध्यान ई न हूंदो त पोइ करण जो मतिलबु न आहे अगरि ध्यान ॾई करे असां सुठी तरीक़े सां योग अभ्यास कयूं था त उन जो हिकु अलॻि ई फ़ाइदो आहे ऐं हिकु अलॻि ई अनुभव आए ऐं मुंहिंजो अनुभव त तमामु सुठो आहे की मां ध्यानु लॻाए करे योग अभ्यास कयां त हिक अलॻि ई अनुभव आहे ऐं जाम सुठो अनुभव आहे